हाबानि समाव हिनजाव गोदाननो जोङो जोथोब हरनाय जायो बा बानथा होयो जों खायसे गाव मोजां मोननाय बायदि जोङो हौवा गोदान बा हिनजाव गोदाननो जोथोब होयो जेरै सोरबा गारहा सोरबा ट्रे होयो सोरबा काप प्लेट होयो सोरबा गस्ला दख'ना होयो सोरबा पिकसार होयो बेबायदिनो सोरबा फेन होयो सोरबा टेबोल फेन होयो सोरबा गामला होयो लोगोसेयावनो जोङो बिमा बिफानिफ्राय जोङो फिसाजोनो माखासे मुवा बेसाद हरनाय जायो बेफोर जाहैबाय फालें सियार सपा सियार द्रेसिं आयना बेनिफ्राय सियार दाइनिं टेबोल बा ओंखाम जाग्रा टेबोल सियार बिदिनो सना गोदोनानि जिनज्रि सोरबा बायदिया साइखेल गारि बेफोरबायदि हरनाय जायो आरो